गाइकु कलाकार खे पंहिंजे लाइ या आम पब्लिक लाइ गानो ॻाइण लाइ उन खे हमेशा पंहिंजो गलो साफ़ु रखणु खपे ऐं उन खे अॻियां का बि अहिड़ी आदत न हुजे जंहिंसां उन जो गलो ख़राबु रहे जीअं त उन खे थधे खां ऐं कॉल्डड्रिंक खां बचण खपे ऐं एस्क्रीम बि न खाइणी खपे उहे अॼुकल्ह खाइनि था त उन सां गलो जाम बंदि थो थी वञे ऐं आवाजु जाम थुलो थो थी रहे हिन लाइ इहे थधियुनि शयुनि खां बचणु खपे ऐं पंहिंजे गले खे साफ़ु सुथिरो रखंदासीं त पंहिंजो आवाज बि सुठे नमूने सां सुंदरु निकिरंदो ऐं आम पब्लिक ऐं जनता खे वणंदो